جب ہم شعبۂ حفظ میں تھے تو اس وقت پڑھائی کا بہت شوق تھا اور ہم کہانیوں کی کتابیں پڑھا کرتے تھے پھر ہم ندوۃ العلما پہنچے تو وہاں پہ مطالعے کا ذوق تھوڑا بڑھا اردو کے ساتھ ساتھ عربی کتابیں بھی پڑھنا شروع کی ہم نے جیسے مثال کے طور پر کامل کیلانی کی کتابیں اور مائل خیرآبادی کی سیریز اس کے بعد جب ہم ندوۃ العلما کے اعلیٰ کلاسز میں پہنچے تو وہاں پہ اور بھی بڑی ادب کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا کیونکہ ہماری لائبریری کتابوں سے فل ہے اور ہم نے علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابیں پڑھیں اور اسی طرح مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کی اور دیگر اکابر کی اور دیگر بڑے ادیبوں کی کتابیں پڑھیں ان میں سے سب سے اچھی کتاب مجھے ما ذا فصح العالم بانحطاط المسلمین جو ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ کتاب لگی اسی کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب رجال الفکر والدعوۃ فی الاسلام ہے وہ بھی کتاب بہت اچھی لگی